नैबे समावहाय जोङो गावनि जि मोनसे देहानि जि सावस्रिखौ जोथोन लानाय बे जोथोन लानायनि सायावहाय आंनिफ्राय सुबुरनआ बेनो जोङो सानफ्रोमबो जों गावनि देहाखौ जों जोथोनै लाखिनांगौ जोङो सिखारनायनिफ्राय उन्दुजानायसिम जोंनि जि थांना थानायावहाय नांगौ जानाय माखासे आदार जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि थांनानै थानाय जों गावनि जि मैन्टेनेन्स बेखौ जुदि जोङो मोजाङै लाखियोब्ला जोंनि जि सावस्रि बे सावस्रिखौ जोङो जोथोनै लाखिनो हागोन जों नायदों जोंनि माखासे मानसिफ्रा समबायदियै आदारफोरखौहाय जाया दिनै समबायदिहै जिबायदि खामानिखौ मावनांगौ बेबायदि खामानिफोरखौ मावैनि थाखाय जोंनि मानसिफोरनि जि मोनसे देहा जि सावस्रि बे सावस्रिया दिनैनि तारिकावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों जों नुदोंमोन सिगांनि मानसिफ्रा माखासे जोंनि मिथिंगायारिजों लोब्बा लाखिनानै जि मोनसे आबाद मावनाय दिनै बे आबाद मावनायनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो मानसिफ्रा गावनि देहाखौ जेरैबायदि लाखिबोनो हादोंमोन जेरैबायदि बेमार आजारनिफ्राय गावखौहाय जों बारग'होनो हादोंमोन दिनैनि तारिकाव जों बेबायदिखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला दिनै जोङो जुगा जोंहा सोलायबोनाय लोगो लोगोनो जोंनि मावनाय दांनाय जोंनि जानाय थिनाय मोनफ्रोमबो खामानिफ्रानो सोलायबोदों जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव माखासे मानसिफोरनि गेजेराव माखासे बेमार आजारफ्रा नुजाबोगासिनो दङ जोंहा माखासे डायबिटिसनि प्रब्लेम जोंहा फेट्सनि प्रब्लेम जोंहा वेटनि प्रब्लेम जोंहा थाइरडनि प्रब्लेम माखासे जोंहा केन्सार बेमारनि प्रब्लेम बेबायदि माखासे जेंनाफ्रा जोंनि गेजेराव जोंहा सोमजिबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ दा ओंखायनो जुदि जों सावस्रिखौ जुदि जों जोथोन लानांगौब्ला जोङो समबायदियै जों आदारफोरखौ जों जानांगोन जोङो नांगौनिखिनिखौल' जों जानानै जों नाङिखौ जों दोननांगोन जों नायदों जोंनि मानसिफोरा गावनि देहाखौ अनालाबासिनो गावहा जेसांखिनि जानांगौ बे जानांगौनि जोंहा बारा जानायनि थाखाय दा जोंनि देहाया कस्त' मोनो दिनै बे कस्त' मोननायनि गेजेरजोंनो जोंनि माखासे सिङाव थानाय माखासे जन्त्र'फोर दङ जायखौ जोङो लिभार किडनी बेबायदिनो जोंहा माखासे बुंजोबनो हायि माखासे फिसा फिसा जोंनि सिङावहाय दङ दिनै बेफोर फिसा फिसा बुस्तु माने मेसिनफोरा जोंहा खामानि मावनायावहाय असुबिदा मोनो बे मावनायनि असुबिदा मोननायनि थाखाय जोंनि गेजेराव माखासे जोंनि देहा सिङाव बेरामफोरा सोमजियो जाय सोमजिनायानो जोंनि मोनसे गिख्रंथाव आरो जोंनि देहाखौहाय नोरजिया खालामो दे बेखायनो आंनि बुंनाया बेनो दे जोङो सानफ्रोमबो जों गावखौहाय जोङो नोजोर लाखिनांगोन जोंनि जानाय लोंनायनिफ्राय जों गावखौ नोजोर लाखिनांगोन बबेखौ जायोबा जोंहा मा जागोन बे मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि जानाय थिनाय जोंनि मावनाय दांनायखौ नोजोर होनानै जों जोंनि देहाखौहाय जोङो मोजाङै जों लाखिनांगोन दा बेवहाय आंहा बेनो आंनि फारसेनिफ्राय सुबुरुन होनाया जे जोङो सानफ्रोमबो गावनि देहाखौ जों जोथोनै लाखिनांगौ माखासे निसा बेसादफोरखौ बाहायनाय माखासे मोनजायिखौ जानाय बेफोरखौ जोङो गारनांगोन जाया जोंनि थाखाय नेसेसिरि जाया जोंनि थाखाय गोनांथि बेखौल' आं लानायखौ लुबैयो आरो सानफ्रोमबो देहाखौहाय मोनसे लिमिट बे लिमिटावहाय लाखिनायखौ आं लुबैदों मोनसे जोंहा मानसि हिसाबै जोंहा बैसो हिसाबै जोंहा जि मोनसे वेथ जि मोनसे उजन बे उजनखौहाय मोनसे लिमिटेसनाव लाखिनानै जुदि सोलियोब्ला थारैनो जोंनि जि सावस्रि बे सावस्रिया मोजाङै थागोन